जों गामि खाथियाव थेबोर होननाय दैमा दं बेयाव जों ना गुरनो थाङोमोन गोदो नाथाय सिख्ला समावसो दा थाङा बे ना गुरनाया नाथुर गिदिर एबा नाथुर दानाय बोथिया एबा ना एलें बेफोरखो गुरनानै जों न'आव लाबोयो आरो न'आव लाबोयो जों बे नाखौ फाननाय जाया माने जों न'आवनो जानो गुरनानै लाबोयो एबा फुख्रियाव ना गुरनानै जों मेरगा एबा रौ नाखो जों हमनो हायो ना गुरनानै जों न'आव लाबोयो एबा गामि खाथियाव दंग' दं बेखौ जों सारनानै लाबोनानै जायो गामिनि खाथियाव दंग' मोनसे दं बेयाव जों ना गुरनानै बायदिसिना ना मोनबोयो बे नाखो जों न'आव लाबोयो